ہمارے علاقے شاستری پارک سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے لیے بسوں کا آون جاون رہتا ہے بہت سے لوگ اپنا سفر یہیں سے شروع کرتے ہیں اور صبح چار بجے سے ہی یہاں سے بسوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے آج کل کی گرمی کو دیکھتے ہوئے سفر کی پہلی مشکلات تو یہ کڑاک یہ چلملاتی گرمی ہے جس کے کارن اکثر لوگ بہت جلدی ہی بیمار ہو جاتے ہیں اور سفر منسوخ کر دیتے ہیں سفر کا آسان ہونا انسان کی طبیعت میں خوشگواری پیدا کرتا ہے سفر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت سی چیزوں پہ نظر رکھنی ضروری ہے جیسے سفر کس دوران کیا جا رہا ہے اس دوران کا موسم سفر پہ جس سواری میں کیا جا رہا ہے اس سواری کی کنڈیشن بہت سی سواریاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ سے ہی زہریلے پدارتھ پولیوشن اور دھواں چھوڑتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصاندہ ہے تیسری چیز اس بس میں سفر کرنے والے دوسرے افراد جن کے کارن ہمیں کافی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں